हमलोग हमलोग जो हैं अपने व्यवसाय के लिए अपने धन्धे के लिए धन्धे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जो अपने पास रुपया पैसा रहता है उससे हमलोग खेती बाड़ी या जो भी हम अपना करते हैं और जब मन उत्सुकता होती है कुछ खास करने के लिए इससे नहीं इस जो अपने ऐसे नहीं होता है तो हमलोग जाते हैं बैंक या किसी के द्वारा कोई सहयोग हो सहयोग के लिए हमलोग को रुपया पैसा का ज़रूरी होता है गाँव घर में भी रुपया पैसा लोग माने देते उते हैं लेकिन उसमें जो है वह ज़्यादा ब्याज लगता है ब्याज लगने के कारण जो है जो ज़्यादा उसका ब्याज होता है इसलिए हमलोग चाहते हैं जो बैंक के द्वारा अपनी जीविका को जीविकाओं के द्वारा जो है हमलोग को प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसमें हमलोग को कम ब्याज दर पर रुपया मिलता है इसीलिए हमलोग चाहते हैं जो अपने बैंक जिसमें जिस जीविका समूह में हमलोग काम कर रहे हैं उ उसके द्वारा हमलोग लोन लेकर रुपया लेकर अपना छोटा मोटा धन्धा अपना शुरू करें जिस अपना जो अपने काज जीविकोपार्जन अपना सही सलामत से चले इसीलिए हमलोग इसीलिए हमलोग जो है जो रुपया लेकर अपना कोई न कोई धन्धा इसे मुर्गिए पालन हुआ गाय पालन हुआ खेतीबा खेती करने के टाइम हमलोग को खाद बीज की परेशानी हो जाती है इसीलिए हमलोग ए समूह द्वारा बैंक द्वारा अपना ऋण लेकर खेतीबाड़ी करते हैं पशु पालते हैं फिर फ़सल होने के बाद हमलोग सही सलामत अपने बैंक को अपनी शाखा को कर्ज वापस कर देते हैं कर्ज के वापस कर देने के बाद फिर हमलोग को कोई समस्या आती है बच्चे वच्चे को पढ़ाने के लिए कोई भी समस्या है जैसे खेतिए बाड़ी में रुपया कम रहा है तो उससे लेकर हमलोग अपना काम करते हैं और काम करके जो हमलोग को मुनाफ़ा होता है उसमें व्यवसाय से तो हमलोग फिर बैंक को रुपया जमा कर देते हैं इससे मेरा और मनोबल और बैंक का भी मनोबल होता है जो नहीं ह है सही टाइम पर लेता है और फिर रुपया होने के बाद यह हमको ब्याज सहित लौटा देता है तो आदमी सही है जो कर्ज लेने योग्य है इसको कर्ज दिया जाए यह यही से हमलोग जो मन में हो होता है और हम खासतर ऋण लेना तो ख़ैर वाली बात है लेकिन अब अब ज़रूरत पड़ने पर हमलोग ऋण लेते हैं और ऋण लेकर उसको सही ढंग से उसका उपयोग करते हैं कितना आदमी होता है लोग करता है कोई गाड़ी उड़ी या वैन निकालकर गलती उपयोग करके उसको माने यह नहीं वापस कर रहे ऐसा नहीं होना चाहिए बैंक या किसी भी ढंग का ऋण को उसके रिस्क में समझना चाहिए और सही वक्त पर उसको जमा करना चाहिए यही हम अपनी मानवता मानते हैं